ویسے تو ہمارے خاندان میں بہت ساری ثقافتی روایات ہے جن کی ایک طویل تاریخ میں تاریخ ہے اور یہ آج بھی رائج ہے خاص طور پر جب ہم لوگ شادی بیاہ وغیرہ کے موقعے پر کوئی فنکشن کرتے ہیں یا کسی پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر ہمارے کسی پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں مہندی لگانے کا جو رسم ہے وہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے ہمارے جو پوروج ہے یہ ہماری آبا و اجداد تھے جو وہ لوگ انتہا ان تیوہاروں پر بھی اپنے گھروں میں مہندی لگانے کی رسم ادا کیا کرتے تھے اور یہ رسم تقریباً ہمارے یہاں سبھی لوگ منایا کرتے ہیں جوکہ بہت بہتر اور بہت اچھی مانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دیگر رسم و رواج ہے جو ہمارے یہاں پر بہت مشہور ہیں اور یہ سارے منائے بھی جاتے ہیں